हाँ हम अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाह रहे हैं आपके स्कूल में क्या क्या कैसे कैसे फीस है क्या क्या वहाँ है सुविधा है हॉस्टेल है या कैसे कैसे किया जाता है पी जी है तो थोड़ा आप उसको हम को समझा दीजिए ताकि अपने बच्चे को हम आसानी से अपना वहाँ नाम लिखवा सके पढ़ ले क्योंकि यह यहाँ पर आज सुविधा आज़मगढ़ में है नहीं वह सुविधा हम सोच रहे हैं वहाँ करवा दे तो अच्छा रहेगा आप अपना बताइए

जी जी

जी हाँ जी

जी जी आजकल बच्चे कहाँ जो है

जी जी जी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं लग रहा हैं आपका चार्ज बताइए चार लाख रुपया ऐसे ही हो जाएगा तो बच्चे कहाँ से कैसे पढ़ाई लिखाई और हो पाएगा दो चार बच्चे हैं तो ऐसे ऐसे देंगे तो कहा से हो पाएगा वेजनेंड आपके स्कूल का नाम सुने थे इसी वजह से हम सोचे वहाँ लिखवा करवा देंगे मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख लेंगे

सुविधा तो है आपके यहाँ तो

चलिए यह तो बहुत अच्छी बात है अगर यह हो जाए सबसे अच्छी बात है

चलिए ठीक है अपने हेेसबैंड से थोड़ा हम बात कर लें ए इसके बाद फ़िर बताएंगे जैसे उनके पास जो है जैसा रहेगा तो चलिए ठीक है हम देख रहे हैं और जैसे बाहर रहेगा ना जैसे वह सब गार्ड ओर्ड रहते है कि नहीं रहते हैं इन्हीं नहीं है कि बच्चे इधर उधर घुमे फिरे क्या कैसे कैसे करे यह सब तो नहीं है ना सुविधा है ना इस सब की चलिए ठीक है हम आते हैं तब देखते है क्या कैसे करना है ठीक है तो आप अपने बच्चों को पढ़ाई कराएँगे वहीं से सारे बच्चों को पढ़ाएँगे ओके बाय धन्यवाद